मिगी खाने आह्लियां डिशां सारियां पसंद न जादै जेह्ड़ियां खट्टियां मिट्ठियां होन लेकिन मिगी बनाने गी बड़ी घट्ट गै औंदियां लेकिन कदें ट्राई निं कीती मतलब की इन्ना टाईम लगदा निं ऐ स्कूल दा ते घर जाइयै थोह्ड़ी थोह्ड़ी मम्मी कन्नै करानी पौंदी मदद लेकिन कदें कदें जेह्ड़ी चीज़ां बनाने दी कोशिश कीती की ओह् बनी जान जां खराब निं होई जान तां बी एह् मतलब की मज़ा आंदा ऐ चीज़ां मतलूब की इन्ना स्हेई करांऽ ते पता लग्गी जंदा की साढ़े गलती कित्थां होआ दी ऐ स्हेई कुत्थां ते होर बार बार करना गै रौह्ना चाहिदा ऐ अ रेसिपी सिक्खी जेल्लै मतलब की चज्ज आई ना मतलब की उन्ने केईं बारी कुछ बनाना जियां रेसिपी ओह्दे कोला थोह्ड़ा थोह्ड़ा सिक्खे्आ बी ऐ रेसिपी जां ते फेवरेट रेसिपी ऐल्ले तगर कोई बी निं ऐ फिलहाल लेकिन खाने आह्ली चीज़ां बी बलके अगर कुदाै अग्गें पिच्छें जाओ मतलब की इन्ने हर इक्क चीज़ ते ओह् हट्टी उद्धर बड़ा सोआदला उद्धर बड़ा सोआदला टेस्ट सारियां कीतियां पर बनाई दियां घट्ट बद्ध न होर एह्दे बिच मतलब की खाना ते खाना सारें गी अच्छा लगदा पर बनाना सारें ई घट्ट गै शैल लगदा ऐ जेह्कियां चीज़ां केईं बारी सानूं इंया पसंद बड़ियां जादै इंया टेस्ट लगदियां ओह् ओह् घर ऐनी बनी सकदी साढ़े कोला बड़ी गै कोशिश कीती पर तां बी निं बनदी ते पता निं केह्ड़ा केह्ड़ा केह् केह् मसाले पाए दे होंदे लेकिन बंदे नै एह् ट्राई जरूर करदियां रौह्ना चाही दियां चीज़ां ते ना ना की इन्ना एक्सपीरियंस मिली जंदा ऐ इंदे कोला केईं बार अस बाहर जन्नै होटल दा इद्धर फिर ओह् बड़ी सोआदली ऐ ओह्कड़ी चीज़ बड़ी सोआदली ऐ ते केईं बारी जन्ने न ते खन्ने न ते होर सानूं पता बी किश करने होने ते जियां साढ़ी मम्मी कन्नै जन्नी ते पुच्छी बी लैनी कि बिच केह् केह् पाए दा ऐ की केह् नेईं होर ओह् घर आनियै बनांदियां बी हैन लेकिन तां बी उनें जेह्ड़े उत्थें सोआद आंदा ओह् स्हानू आनियै नेईं आंदा मिलदा लेकिन एह् कुकिंग दी जादा प्लेयर न कोशिश ते ट्राई सिक्खियै गै होंदी ऐ लेकिन ऐसा जेंट्स कुकिंग दा साढ़ी मम्मी न चाची ताई न जेह्ड़ियां ओह् एक्सपीरियंस होंदा ऐ केईं बारी जियां मेरी स्हेली ऐ ओह् कुकिंग ओह् मैगी बनांदी ऐ चीस मैगी लेकिन ओह् बिच थोह्ड़ी थोह्ड़ी करी ओड़दी खराब करी ओड़दी ऐ खराब उसी बड़ा शौक ऐ कुकिंग दा ओह् गर कदें कुछ बनांदी कदें सांबर बनांदी ते कदें डोसा बनांदी है ना ते ओह् कदें कदें ओह् बोलदी कि कदें कदें हून उन्ने नमीं रेसिपी सिक्खी ऐ आलू आह्ली चटनी ओह् बनाइयै खलांदी अपने घर आखदी कि मेरे भ्राें गी बड़ी टेस्ट लगदी ऐ टेस्ट कीती ऐ ओह् उसी लून मर्च मना कीते दा ओह् तां बी कोई कनेही चीज़ां बड़ियां शैल लगदियां जियां घर गै बनाने आं ओह्दे बाद इक्क गोलगफ्पे आह्ली रेह्ड़ी औंदी ओह्दे गोलगफ्फे इन्ने सोआदले न होर कुदै जाइयै स्हानू खाने चाहिदे गोलगफ्फे ते ओह् निं सानूं शैल लगदे ते जियां साढ़े कॉलेज़ दे बाहर दौ दकानां न इक्क दे ते बड़े सोआदले लगदे दूए दे बी शैल न लेकिन जियां ओह्दे मोमोज़ ना होंदा सारें ओह् इक्क इक्क पाए दा पर ओह् सोआद जेह्ड़ा कुसै चीज़ै ई शैल लगदा कुसै गी नेईं कोई जादै मशहूर होंदी दुकान कोई नेईं होंदी